ओइ मेब्ला नोंनि दखानाव थानाय क्लियार सेम्पुआ जोबोद मोजांमोननो आंनि खानायनि खावफिफ्राबो खारदों आरो न'खरनि सुबुंफोरनि थानाय माखासे खानायनि मैलाफ्राबो खारदों होननानै आंनो फोरमायदों बिनिखायनो आं नोंनि दखानाव आंनि लोगोफोरखौ क्लियार सेम्पु बायनो थाखाय खावलायहरगोनदे